پیدل سفر کرنے کے لیے میرا پسندیدہ خطہ جو ہے وہ ہے ہمارا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا کیمپس کیونکہ یہاں پہ کافی زیادہ ہرے بھرے درخت ہیں ہر طرف ہمیں ہریالی دیکھنے کو ملتی ہے جب بھی مجھے سمئے ملتا ہے تو میں اپنا وقت نکال کر یہاں پہ آتی ہوں اور وقت نکالنے سے کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ سیر کرتی ہوں کسرت بھی کرتی ہوں جس سے کہ میرا زیادہ سے زیادہ اچھا وقت گزرے یہاں پہ اور مجھے تازہ ہوا ملے جس کے بہت زیادہ مفائد ہیں اور اس کے کافی زیادہ مفائد ہونے کی وجہ سے میں یہاں پہ روزانہ آنا پسند بہت زیادہ کرتی ہوں اور میرے حساب سے برفیلے پہاڑوں اور گھنے جنگلوں پہاڑوں پر جو غروب آفتاب ہوتا ہے اس کے بارے میں مجھے یہ پسند ہے کہ مجھے اللہ کی قدرت دیکھنے کو ملتی ہے اور اللہ کی قدرت دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہی میں بہت زیادہ اپنے آپ کو خوشنما محسوس کرتی ہوں بہت زیادہ تر و تازہ محسوس کرتی ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا مجھے احساس ہوتا ہے کہ کس قدر وہ کتنی خوبصورت ہیں یہ سب اس چیز کا مجھے احساس ہوتا ہے